एक बार मैंने ली ये स्मार्टवाच गए थे नज़दीकि दुकान से एक ली थी तो उसमें क्या उसमें मैं गया ख़रीदा इस्मार्टवाच का ट्रेंड भी आया था और कोलिंग वग़ैरह भी उसमें इस्मार्टवाच से हो जाती थी और मैं गया लिया तो एक महिना वह वरेंटी में भी थी वह इस्मार्टवाच नोइस की थी तो वो स्मार्ट इस्मार्टवाच जब मैंने यूज किया एक महीना क़रीब मैंने उसको यूज किया उसके बाद उसकी वेरन्टी थी सिक्स मंथ की सिक्स मंथ में ऐसा हुआ कि वह एक महीने में ही अपने आप चलते चलते बंद हो गई और पता नहीं क्या हुआ कि वह चली नहीं रही थी फिर बाद में अब रुक गई अपने आप फिर मैं उसको सर्विस सेंटर ले गया और उसको दिखाया बाद में एक दो दिन पहना फिर वैसे हो गया तो फिर सर्विस सेंटर ले गया तो सर्विस सेंटर वाला बोला कि यह नहीं बन पाएगी यह ख़राब हो गया है इसका वह वह बताया ऐसा ऐसा हो गया यह बन नहीं पाएगी इसमें इतने पैसे लगेंगे यह वग़ैरह तो मेरा कहने का मतलब यह था मैंने इस्मार्टवाच वग़ैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं है कोई और एक बार मुझे यह सब लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि यह सब ट्रेंड रहता है और लोकल चीज़ ज़्यादा आ जाती है ब्रांड का नाम बताकर एक बार मैंने ओनलाइन मगाया था तो ओनलाइन में भी ऐसा ही हो गया था ओनलाइन वाला तो बस एक हफ्ते चला था वो छः दिन चली थी और छः दिन में वह भी चलते चलते अपने आप बंद हो गया और वह वाटरप्रूफ भी था हर एक चीज़ था अच्छी घड़ी इस्मार्टफोन था इस्मार्टवाच थी उसकी वजह से मैं उसको लिया था लेकिन वह भी एक हफ्ता चला उसके बाद बंद हो गया तो बस इसके वजह से मैं इसको नहीं लाइक करता इस्मार्टवाच वग़ैरह ब्रांड बताकर वह बहुत सारी चीज़ लूटते हैं आजकल ओनलाइन वग़ैरह में भी बहुत बकबास चीज़ें डाल दी है इंसान ओनलाइन ओडर करके मंगाता है और उसको चीज़ कुछ मंगाता है चीज़ कुछ वाच चली आती है इस्मार्टवाच कुछ मंगाता है कुछ चली आती है मेरे दोस्त लोगों के साथ भी ऐसा हो गया इसलिए मैं इसको नहीं पसंद करता हूँ बिल्कुल भी